جی ہاں میں ایک ٹرین کی وضاحت کر سکتا ہوں ٹرین ایک لمبی سوا سواری کی گاڑی ہوتی ہے جو پٹریوں پر چلتی ہیں اس کے آگے ایک انجن ہوتا ہے جو پوری ٹرین کو کھینچتا ہے انجن بہت طاقتور ہوتا ہے اور اکثر ڈیزل یا بجلی سے چلتا ہے ٹرین کے ڈبوں میں بیٹھنے کی نشستیں سیٹیں ہوتی ہیں لمبے سفر کے لیے کچھ ڈبوں میں برتھ لیٹنے کی جگہ بھی ہوتی ہے جنہیں دن میں سیٹ اور رات میں بستر بنا بنایا جا سکتا ہے ٹرین کے اندر خاص قسم کے شور سنائی دیتی ہیں جیسے انجن کی آواز اور پٹریوں پر چلنے والے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ ٹرین کے نیچے پہیے ہوتے ہیں جو لوہے کی پٹریوں پر چلتے ہیں اور یہ پٹریاں لمبے فاصلوں کو جوڑتی ہیں اور ٹرین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے میں نے آخری بار ٹرین سے دہلی سے اعظم گڑھ تک سفر کیا تھا یہ ایک یادگار سفر تھا جس میں کھڑکی سے باہر کے خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملے